नोंथाङा बर' समाजनि हाबायाव मा मा सोलायनाय नुबोखो आं जोंनि बर' समाजआव गोबांआनो सोलाय बोनाय नुबाय गोदोनि बादि नंलिया दाथ' दानि मुगायाव फरायनाय सिक्का डिक्का गियान गासैबो सिखिथ जाजोब्बाय बे दानि जुगआ रावबो आरो दानि मुगायाव रावबो लेखा रोङा लासिनो थानो मोनला जाय लेखा फराया लेखा रोंगथि गैया बेहा दानि जुगआव मानि गुन गैला नाम गैला होननानै सानजाबाय आरो दानि जोङो बर' समाजआव दानि मुगायाव गोबांआनो सोलायबोगासिनो दं गोदान गोदान गासिबो जेन'बा गाननाय जोमनायानो होन बा गासैबो जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो मुवाफ्रानो आरो दाम गोसा बेसेन गोसा जाजोब्बाय गासैबो जोङो दानि बर' समाजआव सोलायनायानो बांसिननिफ्राय बांसिन सोलायबोगासिनो दं आरो नुबोगासिनो दं जेन'बा जोंनि दानि मुगायाव जों जेन'बा बिमा बर' माहारिनि जानानै आरो जोंनो जोंखौनो साननानै लादो जोंनि गथ'फोरखौ जे सिक्का डिक्का फरायनाय गैयाबा जोंहानो मान सम्मानआनो गैया होनजायो जोंबो दानि जुगआव मानि जोंबो रोंग'थिखा जेन'बा जों बिमा बिफायानो रोंनाय हिसाबै जों फिसाखौ फोरोंनो रोङाबा फोरोङाबा जोंहाबो जोंखौनो जों लाजिनाय मोगान आरोखि जेन'बा जोंहानो गन्थं मोखां हाजागोन दानि बर' समाजआव आरो जायहा थाखा फैसा दंजायो धोन दौलद दंजायो बेहाल आरो साबसिननिफ्राय साबसिन फरायनाय सिक्का डिक्का गियानखौ होलांनो हायो आरो जायनि न'खराव आरो जायहा आरो न'खराव गैया जेन'बा हाल खदालबो गैया साख्रि बाख्रिबो गैया बेहा फिसा फिसौ फोरोंनोबो गोबां खस्थ' जानानै फैयो आरो